हमारे घर के आस पास जानवरों को चरने के लिए खेत है खेत में जो की हम लोग शहर में रहते हैं तो हम लोग फसल नहीं उगाते हैं तो वह गार्डन टाइप का है उसमें घास उगी हुई है हरी भरी तो आते हैं क्या नाम है चारागाह जा नहीं मतलब गैया वैया को लेकर के गैया भैंस भेड़ आदि को लेकर के आते हैं तो उसमें चरते हैं हम लोग फ़िर जाते हैं उनके पास थोड़ा हमें क्योंकि जानवर बहुत पसंद है मेरे घर में कुत्ता है मैं उसको पाला है तो उसे बहुत अच्छे से रखते हैं और नहलाते घुलाते साफ़ सुथरा रखते हैं तो हमें जानवर बहुत पसंद है इस तरह हमें गैया भी पसंद है तो जब चारा गाँव को लेकर के आते हैं हम उनके पास जाते हैं उसे गैया के पास गैया के बच्चे जो होते हैं बछड़े छोटे छोटे वह सब बड़े प्यारे लगते हैं उनके साथ खेलते कूदते हैं यह सब हमें बहुत पसंद है और खराब मौसम के कारण जैसे की हम बरसात में बरसात में तो हम चरवाहा जो है वह लेकर नहीं आते गैया को क्योंकि जो वह मैदान है उसमें पानी बरसने के बाद वहाँ कीचड़ हो जाता है तो तो मतलब पैर वैर धसने लगते हैं तो गैया आ नहीं पाती गैया चर नहीं पाती हैं उसमें हाँ जैसे एक दिन बारिश होती है दो तीन दिन धूप लगने के लिए रहते हैं तब वह लेकर आते हैं उनको और गर्मी में जो है कि गर्मी जब पड़ती है तो गैया को कभी कभी लू लग जाती है तो वह लोग खाना पीना बंद कर देते हैं उनका दूध सूखने लगता है भैंस का भी लू लग जाने के कारण वह भी दूध नहीं देती है और खाना पीना वह लोग बंद कर देती हैं और उन्हें गर्मी लगने लगती हैं तो वह सब भी क्या नाम है बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशान करता है प्लास्टिक जो कि हम गैया हैं वह सब जैसे कुछ लोग गैया को अपने रोड पर छोड़ देते हैं कि जो जाएँगी यह बाहर चरेंगी अपना खायेंगी पियेंगी जो लोग खाना पीना फेंकेंगे तो वह लोग खायेंगे पियेंगे बट कभी कभी होता है कि जो गैया आती हैं तो लोग सब्ज़ी का जो छिलका है उसको थैली में करके बाहर फेंक देते हैं तो वह थैली सहित का क्या कहते हैं प्लास्टिक सहित वह छिलका खा जाती हैं जो कि उनको बहुत नुकसान करता है हमने तो कई बार ऐसे मेरे बगल में आंटी जो रहती हैं वह उनके यहाँ जब सब्ज़ी का छिलका सब्ज़ी छिलती हैं तो वह थैली में ही छिलती हैं थैली में छिलने के बाद उसको गठ्ठी बाँध कर के ऐसे ही रोड पर फेंक देती है तो एक दिन एक गैया आई तो वह उस छिलके को थैली सहित खाने लगी तो हमने उसने छीना कि नहीं भाई मैं उसके पास गई कि मैं ले लू उससे थैली नहीं तो वह थैली खा लेगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी बट वह हमें तब सिंह दिखा कर मारने लगी तो मैं उसके पास नहीं गई और बहुत सारे मतलब ऐसी प्रॉब्लम होती है और पर्यावरण जैसे कभी मौसम औसम बदलता है चेंज होता है तो जैसे ठंडी के मौसम तक गर्मी से अचानक ठंडी आ जाती है और अचानक ठंडी पड़ने लगती है तो हमारे जो गैया वगैरह जानवर जो होते हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है वह बीमार भी हो जाते हैं उनको ठंडी वगैराह भी लग जाती है तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है उनको जैसे कि वह ठंडी लगने के बाद गोबर ओबर जो है वह एकदम गिला करने लगते हैं और भी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं और कभी कभी तो जानवर ठंडी की वजह से मर भी जाते हैं तो हमें इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और जैसे मेरा कुत्ता है तो फ़िर उसका भी हम लोग प्रॉपर्ली ध्यान रखते हैं कि उसके पेट में कीड़े ना पड़े वह समय से खाना खाए और उसका टीकाकरण हम लोग उसको छ छ महीने पर टिका उका लगता है तो यह सारी चीज़ें हम लोग उसका ध्यान में रखते हैं